ॾहीं नवम्बर उणवीह सौ पंजवंहाह ॾहीं अप्रैल उणवीह सौ सठि छवीं जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह ऐं पंदरहीं अगस्ट ॿ हज़ार ॿावीह चोॾहीं जनवरी ॿ हज़ार वीह